اسکول میں مضامین کے طور پر سوشل سائنس سائنس انگلش ہندی اردو میتھس جیسے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور استاد بھی کافی اعلیٰ قسم کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ لوگ پڑھاتے ہیں اپنے ہنر کو پیش کرتے ہیں اسی طریقے سے بچے کریر کی طرف فوکس کرتے ہیں